भुरगीं भुरगीं म्हणजे खरेंच एक माणकुली भुरगीं म्हणजे भुरगीं अशें शब्द असो येयलोच की आमच्या चेहऱ्यार एक बरी स्मायल शी येता एक हास्य येता एक सुकूनशें येता कित्याक आमचे बालपणूच तशें गेलां भुरगीं यंग भुरग्यांक आतां फ्री टायम मेळ्ळो जाल्यार भुरगीं अशी क्राफ्ट करतात कोण टिवी पयता कोण आपलो चडसो वेळ हितुनूच घालता कार्टूनस पोवपा ना जा चड क्राफ्ट करतात आनी क्राफ्ट तेंचें तीच ती विमानां करून उडोवप तांकां तें कांय न्हू जालां विमान बोट फूलपाखलो फॅन सोरोप अशें क्राफ्ट करून ती आपलो टायमपास करता थोडीं भुरगीं अशीं म्युजीक आयकून थोडीं हार्मोनियम वाजयता तबला वाजयता गिटार वाजयता असले एक वाधन वाजयता थोडी सिंगींग म्हणटात आतां सिंगींग शिकप भुरगीं हें इतलें सिंपल जालां युट्यूबार वचत जाल्यार थंय डायरेक्ट म्युजीक बी घेवन ती कारोके सिंगींग भुरगीं कांय ना पयलींच्या काळान खूब असो प्रोब्लम जातालो म्हणजे गुरूच जाय हांगा वचूं जाय तुका आतां खंयचो गुरू जाय त्या गुरूचे तुका युट्यूबार येवन तूं घरा कडेन सुद्दां शिकूं शकता आनी भुरग्यांक इतलें एडवांस जालां आतां की खरेंच भुरग्यांक खूब कितें शिकपा सारकें आसा आनी तेंकां असो टायम वेस्ट करपाकूच टायम ना इतले अशें सुद्दां म्हटल्यार जाता की भुरगीं घरा बसल्या खूब कितें शिकूं शकता युट्यूब आसा भुरग्यांचे चॅनल आसा इवन टिवीर आनी आतां असले तसले प्रोग्राम बी आतां अलावड करना बरे प्रोग्रामांचे कसले एडल्ट्स प्रोग्राम आसा तेंकां सेपरेट अशे पे चॅनल आसता सो भुरग्यां खातीर आतां खूब अशें गोवोरमेंटान बी खूब आतां फोकस केला भुरग्यांचेर की भुरगीं हो मेन मेन बुनयाद अशें म्हणून पेज आजची पिडी ह्या भुरग्यांक तीं जर बरीं शिकत बरीं वयर सरत जाल्यार फुडली पिढी बी बरी जातली आनी तेंकां आज आजच्या भुरग्यांक अशें शिक्षांचे पडना आपलो देश आपलो तिरंगा हें तें तेंच्या तीच अशीं खूब देशा बद्दल सुद्दां तांका खबर आसता सगळें आनी खबर ना बी जाल्यार ती म्हायती काडटात आपलो तिरंगा हें तें कसो आसा किदें कोणें केलो हें सगळें हें आसता आनी तेंका आतां अशें आसा की तेंका सगळ्यो फेसिलिटी आसा स्पोर्ट्स समर कँप स्कुलांतल्यानूच स्टार्ट जाता स्पोर्ट समर कॅम्प तेंकां किदें आवडटा तें शिकपाचें आनी समर कॅम्पा सुद्दां वचत न्ही भुरगीं बरीं आसात आनी मॅथ्स मॅथ्साचे क्लासीस घेतात थोडे डांसाचे क्लासीस घेता आनी तेंकां प्लेटफॉर्म बी दिता इतलेंच न्हू की तेंकां थंयच रावन थंयच हें विसरपाचें ना तेंकां परत प्लेटफॉर्म दिता प्लस कंप्युटर क्लासीस आसा आतां जाल्लो भुरगो कंप्युटर कंप्युटर शिकता तेंकां कंप्युटर क्लासीस आसा आनी ते चड पयशे बी पडना इजिली आनी गोवोरमेंटान सुद्दां तशे फेसिलिटी दवरल्या भुरग्यांक कंप्युटराच्यो स्पोर्ट्साच्यो कोणा समर कॅम्प कोणा स्विमींग जाल्यार स्विमींग शिकपाचें कराटे भुरगीं आज कालचीं खूब बिजी अशीं उरता आनी आपल्याक अशें खूब अशें डेवलोप करपाचें आनी पेरेंट्स बी तेंकां तितलेंच कॉपरेट करतात दोगांयकूय तितलोच वालोर दिवपाचो थँक्यू